आङो गांसे फावथाइ बिजाबखौहाय फरायखांबाय जाय फावथाइ बिजाबखौ आङो सिगां समाव फरायनायाव मोजां जानाय नङा बायदि मोनदोंमोन नाथाय बे बिजाबखौ आङो उनावहाय मोजां मोनलांफिन्दों आरो फरायनानै फरायै फरायै फरायनानैहाय जोबनाय फारसे थांनायावहाय आङो मोजांसिन मोन्दों बे बिजाबनि मुङानो जाहैबाय मंगलसिं हाज'वारिनि सोमदोन थुनफावथाइ जि सोमदोन थुनफावथाइयाव आङो सिगांथाराव सान्दोंमोनदि सोमदोननि ओरैनो एसे एनैल' फावथिना दं बा सोमदोननि फंफा फंनैल' राव बुंनाय बा गोहोम बिथांनि राव बुंनायफोरा बा बिथांनि मावनायफोरा आंनि गोसोयाव गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा होन्नानै आं सानदोंमोन नाथाय जेब्ला बेनि सल'खौ आङो फरायलांनानै गोलावसिम सहैयो आरो गेजेर नांहैयो अब्ला फावथाइखौ आङो फरायनो साबसिननिफ्राय साबसिन मोनदोंमोन जे बेयावहाय सोमदोन जोहोलावादि सासे बर'नि बिर जोहोलावमोन आरो बेनि आखुथाइफोरा बै समाव मावलांनाय आखुफोरा रोखा रोखायै नुजाथिनायखौ जों नुनो मोनदों दा बेनि थाखायनो आङो बे बिजाबखौहाय मोजां मोनफिनदों